औ हेल' औ औ औ नांगौमोन दङ ना गैया सालथेनावलाय ओ ओ बिनिफ्राय दामफ्राबा बेसे बेसे बा बा

बेसेबां एसे खमायगोन

आं ओरैहाय रुनिखाथाथिंजाय लांगोन औ औ दे दे दे बिदिब्ला आङो लाफा बांसिन नांगौमोन ओमफ्राय दुन्दिया लाफाजों दुन्दि लाफाजों दुन्दियाजों दङ रुनिखाथायाव लायगोन ना माबा फानहैगोन ओमफ्राय हा ए दे दे दे न'आव थांगोन आं नोंनि बेवाइ थांगोन ओमफ्राय दामफोरखौ इसे माबादोब्रा खमायदो बिस थाखा दे दे दे जागोन दे जायखिजाया मोन्थोंसैल' गाबोननो लायनोसै औ औ दे दे दे बहाथो थांगोन बहा थांगोन ए दे दे दे जागोन दे एखे फुङाव फैगोन आं

औ औ औ जायो एखे नांथारगौखा आंनो मोजाङै कास्टमार दङ हजोंहाय बे रुनिखाथायाव औ औ औ दङ लांनाल' हैनांगौ

हा औ औ औ ए

कास्टमार दङ एखे इमारजेन्सि नांथारगौ आंनो दे दे दे जागोन दे